हलो यस यस कौन बोल रहे हैं ओके हाँ हम शिविर ऐफ फोर्टीन से बात कर रहे हैं आप किस टाइप का केक ऑर्डर करना चाहते हैं और आप सेलिब्रेशन क्या है मतलब बर्थडे है मैरिज ऐनिवर्सरी ओके फ्लेवर ओके और उसके ऊपर हमें कुछ टाइप करना है मतलब नेम वग़ैरह आपका कुछ क्या है आपके इधर दीपाली ओके ओके और एनीथिंग उसके अंदर कुछ ऐड करना है बर्थडे बलूंस ओके ओके और उसके ऐडिशनली ऐडिशनली हमें कुछ लाना है बलून वग़ैरह डेकोरेशन ऐडिशनली कुछ ओके कैंडल दैट्स इट और कुछ आपको इफ़ नीडेड यस आपका एड्रेस बता दीजिए ओके हम उस पर यस यस प्लीज़ ओके ओके ओके तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जी जी जी हम आपको आज शाम तक डिलीवर करा देंगे आपका जो भी ओके कल शाम को आपका एक आर्डर डिलीवर हम ने लिख दिया है ऑर्डर के लिए ये आपको सेवेन हंड्रेड से ले कर ऐट हंड्रेड तक के बीच में केरी करेगा जी जी मैंने आपका नाम नोट कर लिया है ठीक है वी विल ऑर्डर डिलीवर टुमारो